जि'यां अस कनक लान्ने आं कनक लाइयै जिसलै कनक साढ़ी पकदी फ्ही उसी अस बड्ढने आं बड्ढियै फिर मशीना लेन्ने आं ते मशीनै लेइयै फ्ही आटा बजानेआं आटा बजाइयै ते बड़े सारे लोक मशीना बड़े सारे लोक घराटै लेंदे घराट दा फ्ही आटा प्याहियै जेल्लै घर आह्नने आं ते फिरी उसी अस पकानेआं पकाइयै ओह् जेह्ड़े फुल्के होंदे ओह् खाने दे कम्म औंदे साढ़ै ते इयां गै साढ़ै मक्कां बी होंदियां ते मक्कां बी अस पजाइयै ओह्दा साढ़ै टोढ़ा बनदा ऐ